मीडियाके बारेमे जते कहु कम हैत किएक कि मीडियाके कारण ही हमरा जे छै से विभिन्न तरहके जे छै से समाचार देखै सुनैके मिलैय आओर हमरा विभिन्न तरहके जानकारी प्राप्त होइए अगर मीडिया नहि रहितै तऽ हम देशक विदेशक कोनो तरहके जानकारी हमरा नहि मिल पाओत हम अइके आओर हम किछु नहि समझि पायब जे कतऽ की भेलैहँ मीडियाके द्वारा ही हमरा सबकिछुके जानकारी मिलैय हमरा सबसँ जादा जे जे हिन्दुस्तान अखबार पढ़ैमे बहुत नीक लगै यऽ किएक कि हम ओ अखबार पढ़िकऽ जे छै से हमरा पढ़ैमे बहुत नीक लगै यऽ आओर आजतक जे समाचार होइए आजतक समाचार चैनल जे होइए ओहो देखबैमे हमरा बहुत नीक लगै यऽ किएक कि हमरा ओइमे जतेक जानकारी मिलबाक चाही ओ हमरा जानकारी सब तरहक जानकारी हमरा जे छै से मील जाइए